हॅं हेलो संस्था जे छै से एहि क्षेत्रमे काम कऽ रहल छै तऽ ऐहिके लेल जे छै अहाँ सभ जतेक अहाँ टाइपके व्यक्ति छथिन जिनका लाभ नहि मिल रहल छै सभ गोटे एकठाम बैसू आओर एक दिन निर्धारित करु ओहि दिन हमर स्वयं सेवक सभ जेताह आओर ओ जाके अहाँ सभकेँ बतेता सरकार वास्तवमे बहुत योजना दय रहलखिन हँ गरीबके लिए प्रधानमन्त्री आवास योजना छै अगर गृहके आभाव छनि तऽ प्रधानमन्त्री आवास योजना मिल सकै छै ओ कोना मिलतै ओ प्रक्रिया बता देल जायत ओकर बाद जे छै से घरके वृद्धकेँ लिए वृद्धावस्था पेन्शन योजना छै हॅं आओर कई योजना छै सरकारके एखन सरकारके उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना छै जे अगर ओकर लाभ नहि ले रहल हन तऽ ओहो सभ मिल जायत तैं एहि तरह सरकार जे छै से जल नलके योजना एखन गाँवमे चला रहल छै ओ हमरा लागैया मिल गेल होएत अगर नहि मिलल होएत तऽ ओहो क्षेत्रमे प्रयास हेतै सरकार कई प्रकारके कृषि अनुदान देइ छै अगर अहाँ खेती करै छियै तऽ एहि सभके लेल अहाँ सभ एक अहाँ टाइपके व्यक्ति अहाँके गाँवमे छथिन हुनका सभकेँ एक जगह बैठाके ओ दिन निर्धारित करु आ ओहि दिन हमर आदमी जाएत संस्थासँ स्वयं सेवक सभ जेताह या हमहुँ समय देब आ आबि कऽ ओहिठाम सभगोटेके हर योजनाके बारेमे बता देब कि सरकार कतेक योजना दय रहल यऽ अगर किसान छी खेती करै छियै तब ओहिमे खाद्य जे छै बीज जे छै से पैक्सके माध्यमसँ उपलब्ध होइ छै ओ अगर नहि मिल रहल यऽ तऽ एहि क्षेत्रमे प्रयास कयल जेतै सरकारके जे भी योजना छनि ओ समाज कल्याणके हितमे छै ओ सभ योजनाके जानकारी अहाँ सभकेँ मिलत आओर कोनो प्रकारके जानकारी चाही तऽ हमर एन जी ओ ग्रामीण सेवा परिषद् हमेशा अहाँ सभकेँ सेवामे तत्पर अछि देखियौ सरकार तऽ एहिके लिए अपन सरकार तऽ एहि सभके लेल ने पञ्चायती राज योजना चलेलखिन तऽ ग्राम पञ्चायतके मुखिया समिति सदस्य हिनकर सभके ड्युटी होइ छनि वार्ड सदस्यके हर व्यक्तिके जानकारी देब अगर ओसभ नहि दे रहला हँ कइ प्रकारके कइ प्रकारके प्रवेक्षक छियै रोजगार सेवक छै ग्राम सेवक छै जेना पञ्चायत सेवक कहै छियै आ जेना ई छै अपने के भवन वाला योजना छै सरकारके प्रधानमन्त्री ओहोमे प्रवेक्षक सभ काम करै छै अगर ई सभ नहि दऽ रहल छै तऽ अहाँ सभ अगिला सप्ताहमे रविवारके जे छै से बैठक राखू रविवारकेँ हमर एन जी ओ जाएत ठीक धन्यवाद